हमरासभके जे छै ई जे छै से यहाँपर बाढ़ि जे छै बाढ़ि तऽ आबैत छै लेकिन उतना नहि आबैत छै जितना लेकिन बाढ़ि जे आयल पानीसभ भरि गेल सभजगह बाढ़ि आयल तऽ पानी जे छै ओतेक अपन जगह जगह लए लेलक लेकिन गरौल बिरौलसभ जे छै बान्हकेँ पश्चिम जाहिसँ आगर दह झिटकी कन्दा कुन्दा ईसभ जे छै हर समय पानीसँ डुबले रहैत छै किया तऽ यहाँ पर जे छै गाढ़ा या अथीमे पड़ैत छै आओर बान्हके पश्चिम पड़ैत छै पूलके ओहि बगल तऽ वहाँ तऽ बाढ़ि आबैत छै तऽ सीधा पानि उमहर लए लैत छै आ बीचमे कोशी जे पड़ैत छै कोशीके एहि बगल जेना पानी आरपार भेल तऽ हमरासभके सहरसा डिस्ट्रिक्टकेँ ई महिषी गाँव जे छै यहाँ पर एहि बगल जहिना आयल तऽ इम्हरो हमरोसभकेँ बाढ़सँ जे छै कनि पानीसँ क्षति पहुँचैए जाहिसँ हमर बहुत फसलोसभ नुकसान होइए बहुत फसल एहनो होइए जे दहए जाइए दहए जाइये तऽ ओहिमे जे छै बहुत फसल डुबि जाइए मरि जाइए खराब भए जाइए तऽ बाढ़ो जे छै बहुत दिक्कते दैए इमहर तऽ बहुत बाढ़ आबैए कनियो टा पानी भेल तऽ सभजगह जे छै पानि लागि गेल पानि लागि गेल तऽ फेर जाय आबयमे दिक्कत आ ओहन तरहके भेल तऽ आ इमहर ततेक छै ओतेक खदहा खुमहा छै नीचाँमे जे पानी नीचाँ लए लैत छै लेकिन अधिक आबैके बाद हमरासभके दिक्कत बाढ़िमे भए जाइए भूकम्प भूकम्प जब भी एलै भूकम्पसँ कनी कनी झटका हमरोसभके लागल जेना भूकम्प आबैए तऽ बहुत क्षतियो होइए क्षति होइए जाहिसँ गाछ वृक्षसभ गिर जाइए घरसभमे थोड़ा थोड़ा टूटि गेल या गिर गेल कतहु कोनो गाछ गिर गेल कोनो घर चिनकि गेल दरार पड़ि गेल कतहु जाहिसँ खेतिओसभमे दरार पड़ि गेल तऽ ओहिसभसँ दिक्कते होइए